दाथ' जोंनिया दा मेसें बोथोरनालाय मैगं थाइगंनि दिन दा जोङो आलु गायो बेसर फोयो आरो नै लाइ लाफा खफि मुला बायदिसिना मेगं दा मेसें बोथोराव जों बोखाङो आरो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोरावथ' गायनाय फुनाय बिदिनो माइनि बोथोरनालाय जों गायो फुयो माइ आबारखौ मावो जों बोखाङो मोजाङै मोजां दैज्लां बोथोरनिया दैज्लां बोथोराव जों इदिनो गायनाय फुनाय मावो माइनि आबार दा मेसें बोथोराव बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद थिखाङो अनेख मैगं थाइगं गायो मानि जोङो खनै खनथामसो बोखाङो आरो आगथिया आलु गायनानै आगथिया बोखाङो आरो बेसर बेसरफोरखौबो नै जोंना दा फिथाइ थाइबायानो बेसरा बेसरखौबो जों आगोथियानो बोखाङो मेसें बोथोरनि आरो बियो आलुफ्राबो आलुआथ' दा नै बुरजानायानो जाबाय लाइ लाफा मैगंखौथ' मुलाफोरखौथ' दा जाबायानो दं गायबायानो दं गायब्लानो मावब्लानो मोनजायो हाफोरखौ जोंनिया मैगं जग्रानिया जाग्रा आबाद मावग्रानिया मावग्रा हा हुफ्रा बिदिनो आलादा आलादा जाखायो आरो मैगं थाइगं मावनायाव जों दा बिदिनो जों मैगं थाइगंफोरखोनो जों बायनाङा दा जोंनो न'आवनो गायखायोनालाय बिदिनो जोगोनार बायदिसिना आरो दैज्लां मेसेंथ' सिमा गैया बे खुमब्रा जोगोनारफोरा दैज्लां मेसेंनो जोङो गायो आलु बायदिसिनाफोरखौबो मथरफोरखौबो सोब न'फोराव जों गायजोबो गायग्रा जोंहा हा दंखायो उम जायासै खोमा ससेल' होनजाबाय